हँ हेलो हे ई यहाँ खेलने का फुटबॉल खेलने का है भौलीबाॅल खेलने का है क्रिकेट खेलने का है स्टेडियम बन रहा मधेपुरा में उसके बाद बास्केट बाॅल खेलने का है खेल का पूरा सामान यहाँ है और जिस चीज़ में रुचि लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में आकर एडमिशन भी नहीं हुआ अभी देख सकते हैं ने न कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है नहीं जो टेस्टेड जो पर्मिस्ट गेम है मधेपुरा में और स्कूल कॉलेज में भी ई व्यवस्था है नहीं मैं बहुत आदमी रुचि खूब ले रहे हैं क्रिकेट में हॉकी क्रिकेट में काफी रुचि ले रहा है कल यहाँ फुटबॉल मैच हुआ यहाँ अकिल जी विधायक जो हैं पूर्णियाँ के ऊ आए हुए थे प्राइज वितरण बहुत खुशबू दै छै काफी जनसंख्या में खुशी से हँ हँ कल कल को यात्रा मंगल को उसमें पप्पू जी आए हुए थे सांसद साहब आए हुए थे प्राइज वितरण किए काफी प्रसन्न हाँ काफी संख्या में लोग सब आए हुए थे नहीं कुमारखण्ड हाई स्कूल फिल्ड में अच्छा हँ यह ऐसी पुराना फिल्ड है सब जगह हँ सब जगह व्यवस्था है क्रिकेट भौलीबाॅल फुटबॉल इसके बाद फ़िर हँ खेल जगत में तो काफी रिस्क ले रहा है और सब नये नये आब तो देहात में भी नया नया बच्चा सब रुचि ले रहा है मशहूर खेला जो है न क्रिकेट सबसे ई बला हो गया है अब जो है हॉकी भी चा चालू हो गया है बड़ा अब बैडमिन्टन ई सब काफी ई जो है आपको इंटरेस्ट लेना है तो आप भी आइए देखिए

आइए आकर दे देखिए